देखिऔ लड़का होइ चाहे लड़की होइ लड़का लड़कीमे लोक परिवर्तन करै हइ लड़का कहाँ से आबै हइ आओर लड़की कहाँ से आबै हइ दुन्नू तऽ आखिर एक्के माइ कोख से पैदा होइ हइ ने तऽ लड़का कोइ पढ़तै आओर लड़की कोना नहि पढ़तै लड़किओ ने पढ़तै आखिर दुन्नूके ने सौख हइ कि हम पढ़िलिखिके मतलब हमर ड डॉक्टर बनिए इन्स्पेक्टर बनिए चाहे मैडम बनिए आओर चाहे कलेक्टर बनिए चाहे एस डी एम बनिए चाहे डी एम बनिए चाहे बी डी ओ बनिए जे भी होइ लड़कीके भी सौख होइ हइ कि हम अपन मतलब हम भी पढ़िलिखिके किछु आगे बढ़िए किछु नौकरी चाहे किछु करी जइसे कि लड़काके सोच होइ कि हम पुलिस बनिए दरोगा बनिए कलक्टर बनिए बी डी ओ बनिए अफसर बनिए मतलब जे भी मतलब लड़काके मोन करै हइ मतलब बनैके लिए लड़का जइसेकि मने सोचै हइ तऽ ओहिसे भी लड़की भी ने सोचै हइ कि मतलब हम अपना लाइफके लिए हम भी किछु सोचिए आगे मुँहे बढ़िए अपना फैमिलीके लिए सोचिए अपना फैमिलीके लिए किछु करिए जइसेकि से माइबाप पैदा केलकै हन तऽ ओ अपना लिए तऽ सोचबै ने करतै कि हम भी मतलब मम्मी पप्पाके लिए किछु सोचिए किछु बोलिए किछु करिए आगे मुँहे बढ़िए हुँ कोइ भी कोइ भी लड़का होइ चाहे लड़की होइ किछु भी सोचबे ने करते कि हम आगे मुँहे एहिसे बढ़िए ई काम करबै तऽ आगे मुँहे बढ़बै पढ़िलिखिके आगे मुँहे बढ़बै इएह ने सोचै हइ चाहे लड़का भी हो चाहे लड़की भी हो कोइ भी हो अपना अपनाके लिए सब परिवार सब सोचै हइ कि हम अपना मतलब माइ बाप कहीँ भी शादी विवाह कऽ देलकै तऽ अपना फैमिलीमे जेबै तऽ अपना फैमिलीके लिए किछु सोचबै अपना बाल बच्चाके लिए सोचबै पूरा परिवारके लिए सोचबै चाहे मायके होइ चाहे ससुरालके आदमी हो जहाँके भी आदमी हो तहाँके लिए हम तऽ सोचबे ने करबै अपना फैमिलीके लिए अपना अपना फैमिलीके लिए सब सोचै हइ इसीलिए लड़कामे लड़कीमे कोइ अन्तर नहि हइ लड़का हो या लड़की हो कोइ अन्तर नहि होइ हइ अपना अपनाके लिए सब सोचै हइ आगे मुँहे हम भी बढ़ी बुझलिए सुनू